کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے ہمارے گھر میں خود کنواں ہے ہم لوگ رسی میں ڈول باندھتے ہیں اور ڈول کے سہارے پانی اٹھاتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ اوپر میں ایک چکری بنا لیتے ہیں اور اس چکری کے سہارے رسی کو جب کھینچتے ہیں تو تھوڑی آسانی ہوتی ہے اور جہاں تک ہے کہ برقی موٹر کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک موٹر خرید کر کنویں میں لگا کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ بجلی کے دوارا موٹر چلتی ہے لیکن اگر اس کو اور بہتر طریقہ سے بنانا ہو تو پھر ہم اس کو یا اب تو ایسے فٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے گائے بیل ہے تو اس کو ہم گھمائیں اس کے گھومنے سے ہمارا ایک موٹر رہے گا وہ موٹر گھومے گا تو اس کے پھر سہارے ہمارا برقی موٹر چل کر ہمیں پانی دے گا